औ नै ओरैनो दं ए मोथोमोन माने नोङो खैलामैलायाव थाङोमोन होनलाय

औ औ आब' ओमफ्राय नों बहाबा थाङोमोन नामा ए थांनो हागोन लामाथ' गाज्रिथार नोङो माबानिफ्राय सापागुरिनिफ्राय ओरै खैलामैलाथिं नोङो दे उनुमान देरस' थाखा होनांगोन लामायाथ' गाज्रि नों हारसिंबा देरस' थाखा लागोन आङो ओमफ्राय पेसेनफोर मोनोबा बिदिनो एक्स' थाखा नङाब्लाबो आसि थाखा बिदि लानाय जागोन आब' दा पेसेन्जारफोर मोनाबालाय बिदि लांनांगोन आंबो लामायाथ' गाज्रि लामाथ' लामाथ' बिराद गाज्रि आब' दा ओंखायनो दामखौ एसे बारायनाय जादों आरो आरो अखा हाबाय मा हाबायना लामायानो गाहाय गोजौ जागासिनो दा दै थाबाय मा थाबाय अन्थाइ हाराव नुजोबबाय ओंखायनो एसे बारायनाय जादों आरो आं आब' माने ओरैहाय गाज्रि नालाय बोथोराबो अखा बांखा हानाय दिन बिनिखायनो एसे बारायदों आं खोनादों औ खौलामैलासिम खौलामैलासिम एक्स' बिस थाखा लागोन आं लामाया गाज्रिथार ना आब' अखा हाना गाज्रि जाबाय

फेसेनजारफोर मोनाबालाय देरस' थाखा लागोन आं लामाया गाज्रि ना आब' ओंखायनो बारायदों आङो दे होनबालाय दोन्नोसै